आंनि अनगायै जोंनि न'खराव जेनबा बिबार बागानखौ गार्डेनखौ गार्डेनिंखौ मोजां मोनग्राया जाहैबाय जेनबा आंनि फिसाजो फिसाला बेसोरो आंजों माने फिफां गायनाय फुल बिबार गायनायावहाय बिसोरो मदद होयो मोजां मोनो नायनानै गोजोनो ओमफाय बिदिनो बिसोरो जेनबा दै एरि लुनायावाबो मदद होयो माने बिसोरबो आं जाखिनि मोजां मोनो आंनि बे फिसाफोराबो आं बायदिनो मोजां मोनो